آپ اپنے کاٹن کے کپڑے کہاں سے خریدتے ہیں اصل میں مجھے بھی ایک دو لینے ہیں آپ بتائیے میں کہاں سے لوں اچھے سوٹ کہاں ملیں گے جی میں تو لاجپت نگر سے لیتی ہوں میری تو ایک پرمانینٹ دوکان ہے وہاں سے لے لیتی ہوں آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلی چلیے گا جی ٹھیک ہے